لائٹ تو ہمارے یہاں لم سم چوبیس گھنٹے میں اٹھارہ بیس گھنٹہ رہتا ہے جسے لائٹ رہنے سے ہمارے جو بھی پریشانی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے سب سے اچھی بات ہے تو گرمی نہیں لگتی ہے لائٹ رہتا ہے تو پنکھا چلاتے ہے اور پنکھا کے نیچے سو سوتے ہیں لائٹ رہتا ہے تو کوئی دقت نہیں ہوتا لیکن گرمی کے دن میں لائٹ نہیں رہنے پر کافی دقت ہوتی ہے کافی دقت ہوتی ہے جس سے ہم باہر بھی جائے تو پھر بھی وہ گرم ہوا چلتا ہے اس میں بھی کافی دقت ہوتا ہے گرمی کے دن میں لائٹ نہیں رہتا ہے زیادہ اور ٹھنڈی کے دن میں تو کوئی دقت نہیں لائٹ نہیں بھی رہتا ہے تو اچھا رہتا ہے کیونکہ وہاں اس میں موسم صحیح رہتا ہے اور سوٹر بھی زیادہ پہننا پڑتا ہے گرمی کے دن میں تو لائٹ نہیں رہنے پر بہت دقت ہوتا ہے جس سے ہم کھلا دی بھی رہتے ہیں تو پھر بھی دقت ہی ہوتا ہے لائٹ رہنے پر اگر گرمی کے دن میں لائٹ دے تو کافی اچھا رہتا ہے گرمی کے دن میں لائٹ دے تو کافی اچھا رہے گا کیونکہ سو بھی سکتا ہے صحیح سے لائٹ نہیں رہنے پر رات میں بھی سونے میں بھی دقت ہوتا ہے کافی دقت کا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ٹھنڈی کے دن میں تو کوئی دقت ہی نہیں ہوتا ہے صرف بارش پڑتا ہو ٹھنڈا ہوا چلتا ہے موسم بھی اچھا رہتا ہے لائٹ گرمی کے دن میں رہنا چاہیے جس سے کوئی پریشانی نہ ہو